एहदे बिच असेंगी पुच्छे दा के रियासी डिस्ट्रिक्ट दे बिच कोई ड्राइबर इड्स्ट्री इकनामिकस हैन तां रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच होने जां हैन नेईं ऐन मि कोई पता नी और पुच्छे दा कि रियासी बिच्च कोई रियासी डिस्ट्रिक्ट ऐ जेहडी ओहदे च कोई फैक्टरी फार्मस हैन तां रियासी बिच कोई फैक्टरी ओ बी मिगी कोई पता नेई ऐ कि हैन जां नेईं हैन होनी ऐ इन्ना ते पता असेंगी कि रियासी डिस्ट्रिक्ट इक और

ऐग्रीकलचर सब कुछ होना डिस्ट्रिक्ट ऐ जित्थै ते उत्थै डिस्टिक्ट बिच केह् नेईं होंदा ते सारा किश होंदा हर इक फैसीलीटीस होंदियां